खाना बनाए के हमरा बहुत शौक छै जे जेकरा कारणसे हम अपना मम्मी पापाके बहुत मम्मी पापाके खाना बनाएके खिलाबै छियै आओर अपन दोस्त दोस्त दोस्त सबके भी खाना बनाबैके खिलाबै छियै हमरा सबसँ अच्छा सबसँ अच्छा रोटी रोटी बनाबै लऽ आबै छै रोटी सब्जी हम सब बनाए लै छियै खुद से हम हम हमरा मम्मी हमरा सीखेलकै खाना बनाबै ले खाना बनाबै लऽ और अभी ज्यादातर टाइम हम अपना खाना बनाबैमे दै छियै आओर अपन परिवारके सदस्य सबके भी खाना बनाके खिलाबै छियै